जी हलो हा जी हा जी ॿुधायो

हा त त मां तव्हांखे तमामु सुठो प्लान ॾींदुमि जेको मां बि वरितो आहे मुंहिंजी घर वारीअ जे नाले बि वरितो आहे त ॿारहां साल तव्हांखे उनमें पैसा भरिणा आहिनि तव्हां जे झीरो खां वठी मतिलबु सठि साल जी उमिरि जा कोई बि व्यक्ती उहो कराए था सघनि ऐं हिक ॼणे जो ॾिसो सभिनिनि खे पेंशन नथी मिले पर तव्हांखे सरिकार चाहे थी ॾिसु भाई वीमा पॉलिसी द्वारा तव्हांखे सभिनी खे पेंशन मिलंदो रहे त तव्हां मतिलबु ॿारहां साल ख़ाली पैसा भरिणा आहिनि दाख़िला तरीक़े हिकु लखु पाण ॻणत्रीअ जी मतिलबु सहुलियत लाइ सम्झ में अचे इन लाइ भाई हिकु लख जो मां तव्हांखे एक्झांपल ॿुधाईंदुमि त हिकु लखु रुपए जो तव्हां हर साल पैसा भरियो था त त तव्हांखे हिकु लखु छवीह हज़ार रुपया मिलंदा टीहनि सालनि ताईं ऐं तव्हां भरियो था ॿारहां साल ख़ाली पैसा हा त मां तव्हांखे उहो सुठो प्लान ई ॿुधाईंदुमि ऐं सुठो प्लान ई ॾींदुमि जीअं तव्हां ॿियनि चइनि कस्टम त बइ पंहिंजे रिलेटिव खे चवंदा भाई हिन खां ई पोलीसी वठिजे हिन भैया हिन अंकल वटि कमु सुठो आहे असां तव्हांखे सर्विस बि सुठी ॾींदासीं ऐं प्लान बि सुठो ॿुधाईंदासीं ऐं शेयर बज़ार जे आधारित न तव्हांखे जो न सो वारी पोलीसी न हेतिरा भाई शेयर बज़ार हेतिरो मथे वियो त असांजी ॻाल्हि न तव्हांखे लिखित में मतिलबु ईंदुव भई हेतिरा पैसा मिलंदा मिलंदा त मिलंदा ई हुनमें को विन मेट न अॼु बि शेयर बज़ारु आहे कुझु बि ॻाल्हि हेठि मथे थिए थी त हिकु रुपयो बि घटि वधु न मिलंदो हुनमें लिखित में ईंदो तव्हांखे पोलीसी में बाक़ाइदा लिखियलु ईंदो त तव्हांखे भरिणा ॿारहां साल आहिनि ऐं तव्हां भरियो था हिकु लखु त तव्हांखे मिलंदा हिकु लखु छवीह हज़ार रुपया प्लस में तव्हां पैसा हींअर भरींदव जेॾीमहिल बि टेक्स में तव्हांखे इन्कम टेक्स में तव्हां ईंदव त इन्कम टेक्स में बाद मिलंदुव असां वटि पैसा ईंदा त उहे बि तव्हां खे व्हाईट थी मूड़ी उनमें बि तव्हांखे मतिलबु टेक्स माफ़ु टेक्स कान लॻंदो टेक्स जे नाले कुझु रुपयो कपजंदो कोन त ॾिसो उनमें छाहे ॾिसोसि पहिरियों सालु तव्हां हिकु सालु या घटि पैसा भरियो त वधीक सुठो पोइ ॿिए साल खां तव्हां मतिलबु मोड आहे न चेंज़ प्रकार करे सघंदव उहो तव्हां भाई मतिलबु हर महिने महिने पैसा तव्हां बेंक मां कपजंदा वञनि त बि हले ऐं तव्हां चेक ॾियो त बि हले महिने महिने तव्हां मिनिमम पैसा हुआ छा रक़म तव्हांखे भरिणी पवंदी महिने महिने वारो ऑप्शन आहे टीं टीं महिने वारो बि ऑप्शन आहे ऐं छह मासिक जो बि ऑप्शन आहे ऐं साल जो हिकु दफ़ो पैसा भरिणा हुजनि त बि थी थो सघे छा चयुव मेडी अचो हा मेडीक्लेम में ॾिसो उहो तव्हांखे मतिलबु मेडीक्लेम तव्हां करायो था परिवार में तव्हां घणा सद्य चार सद्य त उन सभिनिनि हा त चइनि सद्यनि जो मेडीक्लेम कवर थी वेंदो त उहे तव्हांखे पैसा वापसि न मिलंदा पर तव्हां हिकु साल में तव्हां क्लेम न कुझु कयो कोन तव्हां कुझु बीमारु न थियव चोवीह कलाक तव्हां होस्पिटलाइज़ थियो न त उनजो तव्हांजो सभु ख़र्चु मिलंदो आहे सुठी सुठी नामांकित सॼे गुजरात में सॼे जुनागढ़ सॼे भारत में किथे बि तव्हां चोवीह कलाक खां वधीक दाख़िलु थियो ॾिसो सर्दी बुख़ारु थिए त उनमें त कुझु मेडीक्लेम जी पाण खे ज़रूरत कोन पवंदी आहे पर चोवीह कलाक पाण दाख़िलु था थियूं त उहो रिपोर्ट जा दवाउनि जा सभु ख़र्च मिलंदा आहिनि हा ॿुधाइजो हा भले ॿुधाइजो मां ईंदुमि मां तव्हांजी सही वठणु धन्यवाद थेंक्यू ओके वेलकम